हेल्ल' सार आं बड'लेण्ड रादाब खौरांगिरि बुंदों दाख्लैबावैसो खोनादों दाख्लैबावैसो खोनानो मोन्दोंमोन सारआ रिटायार जाबाय होननानै बेनिफ्राय सारआ बबे स्कुलावहाय मावोमोन बेनिफ्राय बबे यारनिफ्राय गिबि गिबिहै मावजेनबोदोंमोन आरो दायो अ मा खालामगासिनो दङ बेखौनो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो

अ अ अ अ अ

अ अ

औ औ

औ दाथ' सारआ रिटायार जाबाय बेनिफ्राय दासान्दि मा खालामगासिनो दङ एसे मिथिनो लुबैदोंमोन औ औ अ अ खामानिखौ मावगासिनो दङ आरोना अ दे मोजाङानो ना सार बिदिब्ला जों सम मोनोब्ला उनाव मोजाङै सावरायबावनोसै ना अ देह